हमरा सबके बच्चा छै भी शिक्षालए रहलऽ छै शिक्षा लेतै शिक्षा पूर्ण हो जेतै तब बैंकिङ्ग क्षेत्रमे जेतै कि आओर कोइ क्षेत्रमे जेतै अभी तऽ बच्चा शिक्षा लेलारऽ बादे ही मने बच्चाके आदर्श बना रहलऽ छी आदर्श बनलोरऽ बाद तऽ कोनो चीजमे